پچھلے ہفتہ ايک موبائل ليا تھا فلپكارٹ سے بہت اچّھا چل رہا ہے اس كا ڈسپلے بھى اتنے اچّھے ہيں اور بيٹرى بھى لاجواب ہے بيٹرى بھى بہت اچّھا ٹكتا ہے دو دن چلا جاتا ہے اور ڈسپلے آواز بھى بہت اچّھى ہے اور اس كا كميرہ ہے نا دونوں كيمرہ آگے والا بھى اور پيچھے والا بھى دونوں بہت اچّھا ہے ہاں بہت اچّھا موبائل مل گيا ہے اوپو كا موبائل ہے ٹھيک ہے موبائل كيمرہ بہت صاف ہے كيمرہ جو ہے نا جھكاس ہے باقی چلتا بھى اچّھا ہے

ہاں یہی يہى موبائل چاہيے مجھے ایسے اس كا جو ہے نا وہ اسكرین وہ بھى بہت ٹھيک ہے يعنى ميڈيم سائز ہے نا بڑا ہے نہ چھوٹا ہے بہت اچّھا موبائل ہے